गेमस साढ़े तांई बड़ी जरूर खेलना न क्येंकि जिसलै गेम खेलने ओह्दे नै स्हानू काफी फायदे होंदे ऐं ओह्दे कन्नै जिसलै मतलव साढ़ा स्टरैस्स बी रलीज़ होई जंदा अदे इक अक्सर्साइज बी होई जंदी साढ़ी गेम खेलने कन्नै मतलव नां जादा फैट होई सकदा नां ई कोई बमारी होई सकदी ना साढ़ियां हड्डियां कमजोर होनियां मतलव गेम साढ़े सारें तांई ठीक ऐ गेमस खेलनै कन्नै बंदा मतलव इक जादै अपने दोस्तें कन्नै बी रेही सकदा मैकसिमम जादा अस फोन च चली गेदे ओह्दे कन्नै कुछ बी नी होना अपने दोस्तें कन्नै असें टाईम देई सकना ना असें अपनी हैल्थ दे उप्पर ध्यान देना क्योंकि बैठी बैठियै जादा करियै काफी मतलव बिमारियां होई जंदियां कुछ कुछ जियां गेम खेलदे जिसलै बंदे कबड्डी कबड्डी खेलदे ओह् बी अच्छी ऐ ओह्दे कन्नै खेलने कन्नै अस मतलव अच्छा रैंह्दा खेलने मज़ा आंदा खेलने गी खुश रैह्ने जादा स्टरैस्स नी होंदा अगर इयां घर रेहियै बंदा सोचदा रैंह्दा कदैं एह् होया लाईफ च एह् होआ एह् करना मतलव इन्ना जादा होंदा एह्दा इन्ना सटरैस्स होई जंदा गेमस ऐ बंदा ओह्दे च खुश रैंह्दा अपने आप गी मतलव टैंशन फ्री रखदा जादा मतलव जादा अपने आप गी इयां मोटीवेट करी सकदा क्योंकि खुश रोह्गा बंदे ते तां ई उनैं अपने फोक्स पर ध्यान देना अपने एम पर ध्यान देना कि में लाईफ च केह् करना केह् करना चांह्दा केह् बनना चांह्दा अगर इयां कुछ नी करगा अपने घर बैठी रैह्गा नां किसे कन्नै गल्ल करगा नां गेम खेलगा ना कुछ ना उनें पढ़ी पाना क्योंकि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देह्गा घर बैठियै पढ़गा ओह् बी नी होना जित्थें बैठगा ओह्दी मतलव कि अलग अलग गल्लां चलनियां स्टरैस्स होना होर जादा बर्डन पौना मगर जादा कुस नी करी सकदा अगर गेमस खेलगा ओह्दे नै ओह्दा स्टरैस्स बी रलीज़ होना खुश होना गेम खेलने गा किन्ना मज़ा आंदा जिसलै अब बैड़मिटन खेलने किन्ना इयां खुशी मिलदी अपने फ्रैंडस कन्नै खेलने दी अलग ई मज़ा होंदा इस करियै मतलव गेमस खेलनी चाही दियां अपनी अपनी सारें गी जियां हून में अपने घर बैठी दी होआं मतलव फोन चला दी होआं फोन चलागी कोई टैंशन होगी में सोचना ओह्दे बारे च ओह्दे बारे च जादा सोचना अग्गें मतलव जादा गैह्राई च चली जाना फिर इयां जादा स्टरैस्स होई जाना फिर अगर उस्सा स्टरैस्स च पढ़ने गी सोचगी में पढ़नी कि कल मेरा इग़जाम होगा में पढ़नी ओह् बी नी पढ़ी पाना की में पढ़ी सकगी कि मेरे शा जादा ध्यान बनना जो बी मतलव अच्छी तरां नेंई करी सकनी ते ओ इस च में अपनी फ्रैंडस कन्नै गेमस खेलगी ओह्दे कन्नै में ना इयां रलैक्स होना सटरैस्स बी रलीज़ होना मतलव कि अच्छा इंजाए करना मतलव खुशी मिलनी जिस बंदै अपनै अन्दर दी खुशी होऐ ना ओह् कम्म करी सकदा फिर ओह् पढ़ाई होऐ कुछ होऐ जां फ्ही कोई बी कम्म नी होई सकदा बड्डा नी होई सकदा ओह् हर इक कम्म करी सकदा पर सारे शा पैह्ले मतलव उसी अपना उप्पर ध्यान देना चाही दा कोई गेमस खेलगा जिन्ना जादा मतलव ओह् खुश रैह्गा ना उन्ना जादा अपने एंम दी साईड़ जादा बधगा गेम एह् नी ऐ कि पूरा पूर टाईम गेमस पर देओ कि हां स्हानू स्टरैस बड़ा ऐ असैं ओह् ई रलीज़ करदे रैह्ना नेंई टाईम टू टाईम सब कुछ रक्खो तो स्टडी बी रक्खो शाम्मी टाईम अपने फ्रैंडस कन्नै गेमस गी खेढो

पूरा ठीक रैह्ना मतलव दिल च जेह्दा दिल खुश होऐ ना बंदा कुछ बी करी सकदा दमाक च कोई टैंशन होऐ रलैक्स होऐ कोई स्टरैस्स नी होऐ ते इस करियै स्हानू गेमस बी खेलनियां चाही दियां और अपनी लाईफ और अपनी सटडी बल बी ध्यान देना चाही दा अगर गेमस खेलगे गेमस खेलगे साढ़ी हैल्थ बी ठीक रैह्नी स्टरैस्स बी नी रैह्ना खुश रैह्ना ते ओह्दै कन्नै फ्ही अस अपनी स्टडी पर बी ध्यान देई सकने अपनी पढ़ाई पर बी देई सकना कि असें केह् पढ़ना उसै कारन फ्ही बंदा पढ़ी बी सकदा और अपनी स्टडी पर बी ध्यान देई सकदा ते गेमस कन्नै बंदा खाफी खुश रैंह्दा और मतलव उसी स्टरैस्स बी नी रैंह्दा